मुर्गी पोसैके लिये बहुत पूँजी लागै छै ओकरा लिये दाना चाही आदमी चाही साफ सफाइके लिये हर चीज चाही तऽ ओहि लिये मुर्गी पोसैमे सबहक बस घर चाही ओहिठाम जगह चाही तऽ सबके बसके ओ काम नहि छियै जेकरा पूँजी छै वएह कऽ सकैया ओ बाँकी आदमी नहि कए सकैया बिना पूँजी बला एहिमे लागत लागै छै पूँजी लागै छै मुर्गी पोस मे तऽ एहि लए कऽ को जोरगर पूँजी लागै छै तऽ के पोसतै ओकरा चारा कए लागै छै हर चीजके ओकरा दाम लागै छै आदमी नहि मिलै छै ओतना जगह नहि छै एहि लए कऽ कोना पोसतै सबहक बसके काम नहि छियै नहि पोसि सकैया तऽ तेॅं लए कऽ